वजन बढनाइ आइकाल्हिमे बहुत दुर्लभ बात भए गेल हँ वजन बढनाइसँ लोकके देखयमे खराबी लगय छै आओर वजन बढनाइसँ बहुत अपनेके बहुत नीक नहि लगय छै अइके लेल लोक की की कऽ उपाय करय छथि वजन घटेनाइ बढेनाइ ओ तऽ अपन हाथके बात छै आदमी कंट्रोलमे खेनाइ पीनाइ करू रहू वजन के कम करयके लेल नित्यदिन व्यायाम करू दौड़ू दू किलो मीटर एक किलो मीटर काम करू घरके बाहरके मनऽ फिजिकल काम करू अइके लेल अहाँके बॉडी सन्तुलित रहत जादा बाहर नहि भागत ने मोटापा जादा नहि होयत वजन बढनाइ आइ काल्हिमे लोक जकर वजन बढि जाइ छथि ओकर लोक कनी घृणासँ देखय छथि आदमी सब जे ओह ओकर वजन बढि गेलहन अकर कनाके हेतय काम ई की खाइ छथि केना रहय छथि अपन शरीरके देखभाल नहि करय छथि वजन बढाय नित्यदिन नित्यदिन दिनपर दिन दिनपर दिन हुनकर वजन बढिते जाइ छथि बढिते जाइ छथि अपन शरीरके देखभाल नहि करय छथि आओर वजन बढिते जाइ छथि खानापीनापर ध्यान नहि दै छथिन जेएह मिलल सेएह खा लेलक जेएह भेटल सेएह खा लेलक टाइमली नै खेलैथ ने टाइमली सुतलथि अइके लेल वजन आदमीके बढय छै वजन बढयके बहुत कारण छै अहाँ खाली खेबे खेबे करबय आओर किछु काम नहि करबय तऽ ऑटोमैटिक छै वजन तऽ बढबे करतय वजन बढबे करतइ अइके लेल अहाँ काम करियौ किछु ने किछु दौड़ भाग करियौ वजन कम हेतय वजन कमो कयलासँ बहुत दिक्कत छै वजन कम भेलासँ बहुत छै कते लोक कहय छै गाँव घरमे रौ पतरका रौ मोटका आइ काल्हिमे तऽ सब दुर्लभ मने घृणा दृष्टिसँ देखय छथि हुनकर जकरा वजन कमो भए गेलय तबो आओर वजन जादा भए गेलय तबो तऽ लोक जे छै ने सेहतके बहुत ख्याल छै ने बहुत करनाइ बहुत जरुरी छै वजन कम कयलाके बावजूद भी आदमी सब ओकर मेंटनेंस नहि कए पबय छै देखय छियै किछु दिन रहल कंटिन्यू आओर फेर जे छै ने किछु ने किछु किछु ने किछु खाइके फेर देह हाथ मोटा लेलक अपन देह हाथ भारी कए लेलक आइ काल्हिमे दखबय बढिआँसँ बढिआँ लड़का सब नबका नवयुवक लड़का सबके धोधि फुटि गेलथि एतऽ तऽ चललइ चलयमे मस्किल भए जाथि कना काम करता कना रहता तै के दुआरे सँ वजन जरुरी बहुत अच्छा बात नहि छै वजन कम करनाइ जरुरी छै आओर सेहतमन्द आदमीके रहबाक चाही फिटनेसमे आदमी रहबाक चाही जादा वजन यदि कमे भए गेल ओहियोमे बहुत ज बहुत दिक्कत छै बहुत परेशानी छै आदमीके लोक सब देखइयोमे अच्छा नहि लगय छै अइके लेल लोग की तरहसँ दबाइ सब खा रहल छथि आदमी सब आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आओर मने बहुत तरहके दबाइ सब खाके मोटाके अपन वजन कम करय छथि आओर जादा करय छथि